शगुन जी असें ई अपनी दिनचर्या तुस पूरा दिन कि'यां कड्ढदे ओ नॉर्मल टिपिकल वर्क डे ओह्दे बारे ई असें ई सनाओ पूरा दिन तुस केह् करदे ओ जेल्लै छुट्टियां पौंदियां ओल्लै केह् करदे इ'यां नॉर्मल दिन कि'यां निकलदे ओह्दे बारे च सनाओ असें ई मेरे दिनचर्या कि'यां निकलदी ऐ में तुसें ई सनाऽ दियां कि जि'यां कि कॉलेज लग्गे ऐं कॉलेज दा सबैह्रे टाइम सुबह् जल्दी उठना अपना पूरा एक्सरसाइज़ बगैरा करना एक्सरसाइज़ करियै अपना खाना खूना खाइयै कॉलेज़ ते आना कदें कदें साढ़े एन सी सी कन्नै मे रक्खी दी ऐ एन सी सी दे फॉल्न होंदे अट्ठ बजे नौ बजे जि'न्ने बजे बी रखदे उ'न्ने बजे आना कॉलेज फिर कॉलेज इ'यां एन सी सी ते पढ़ाई कन्नै बड़ा इ'यां होई जंदा केईं बारी अस क्लॉसेज़ बी अटेंड निं करी पांदे ऐ जिं'दे कारण अ पढ़ाई बिच बी थोह्ड़ा इ'यां इफेक्ट पेई गै जंदा ऐ पर हून सानूं पूरी कोशश करदे ऐ कि अपना पढ़ाई बी करना एन सी सी बी पूरा टाइम देना अपने स्पोर्ट्स दी पूरा टाइम देना सानूं पूरी घर जाइयै बी जि'यां में तुसें ई सनाया कि मेरे भापा किसान न घर जाइयै में अगर मम्मा मम्मी डैडी कम्म करा दे हैन में घर दा कम्म करना पूरा खाना शाना बनाना होर अपनी मम्मी दी हेल्प करना पूरा कदें कदें ते में खेत्तर च बी कम्म करदी आं खेत्तर बिच बी कम्म करना पौंदा ऐ मेरी मेरी बड्डी सिस्टर ऐ पैह्ले ओह् होंदी ही घर दा कम्म करी सकदी करदी ही ते में मम्मी हुंदे कन्नै सिर्फ खेत्तर दा कम्म करदी ही हून जदूं दी ओह्दी मैरिज होई गेदी ऐ ओह्दे बाद मिगी अपना अपना बी कम्म अपना एन सी सी पूरा पढ़ाई स्पोर्ट्स होर अपनी मम्मी भापा कन्नै टाइम स्पेंड करना क्योंकि अपने सब तो जादा मम्मी भापा कन्नै टाइम स्पेंड करना ओह् सब तो स्हेई सब तो स्हेई दिनचर्या ऐ निकलदी ऐ उस टाइम सानूं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बी मम्मी कन्नै शेयर करी सकदे आं मम्मी मम्मी इक साढ़ी इक साढ़ी बेस्ट फ्रेंड बी ऐ जोह्दे कन्नै अस सारी प्रॉब्लम शेयर करने आं होर स्कूल टैम ते इ'यां निकली जंदा ऐ कि स्कूल टाइम अपने दोस्तें कन्नै अ स्टडी डिस्कस करना होर बी बड़ी सारी होर बी बड़ी सारी गल्लां होंदियां जेह्ड़ी सानूं डिस्कस करदे आं होर होर सानूं जि'यां कि सानूं अपने हून जि'यां कि छुट्टियें दा टाइम होंदा ऐ छुट्टियें दा टाइम जादातर सानूं अपना वर्कआउट ते चलो इक साइड रेहा इक इक होंदा की कदें कदें कुदै घूम्मन जाना सानूं छुट्टियें दे टाइम छुट्टियें दे टाइम कदें कदें घूम्मन होंदा जि'यां कि मेरे भापा किसान न सानूं जादातर टाइम ते खेत्तर बिच गै होई जंदा जि'यां कि गरमी दियां छुट्टियां पौंदियां जि'यां कि तुसें ई पता ऐ जम्मू कश्मीर ते लैब लगना इक बड़ा बड़ा गै में मन्नेआ जंदा ऐ जम्मू कश्मीर च बड़ी चौलें दी कन्नै राजमांह् चौल जि'यां मशहूर न साढ़े इद्धर देसी चौल बड़े मशहूर न इ'यां गै तुस इ'यां बड़े गै चाव कन्नै खंदे ओह् ते ओह्दे फिर सानूं लैब बी लान्ने आं सानूं अपने खेत्तर आपूं कम्म करदे आं ओह् बस ओह् कम्म करना छुट्टियें च जादातर उ'ऐ निकलदा बच्चे इ'यां घूम्मन घाम्मन जंदे साढ़े कोल ओह्बी निं टाइम होंदा क्योंकि घर दी कुछ प्रॉब्लम्स हे इस कम्म गै ओह् जेह् होंदे कि सानूं घरै बाह्र नेईं निकली सकदे सानूं मम्मी डैडी कन्नै रौह्ना मम्मी डैडी दे कन्नै कम्म करना क्योंकि साढ़े इन्कम सोर्स गै उ'ऐ होंदा ऐ कि सानूं अपने खेती बाड़ी कन्नै ओह्दे च जेह्ड़े बी कुछ फसल बगैरा उगाई दी ऐ ओह्दा ही जेह्ड़ा पैसा मिलदा ओह्दे कन्नै गै साढ़ा इन्कम सोर्स चलदा ऐ छुट्टियें च ते सानूं कदें कदें कवार होंदा कि सानूं कुदै घूम्मन जाना घूम्मन जाना दोस्तें कन्नै जां कोहे रिश्तेदार दे घर चली जाना बस इ'यां दिनचार्य निकलदी ऐ होर अपने पढ़ाई दा टाइम रातीं पढ़ना सबैह्रे दा टाइम बस धन्नबाद